हिंदी भाषा हमारे राज्य में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं वर हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है और हमारी जो बच्चे को हम जब हिंदी शुरू करते हैं जबसे उसको हम कलम पकड़ाते हैं या इस्कूल में जब वो जाता है हिंदी का ही उसे सबसे पहले हम उसे माँ शब्द सिखाते हैं या उसे गुरू की सिखाते हैं तो हिंदी के शुरू से शब्दों से ही उसकी जीवन की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत होती है प्रारंभिक शिक्षा के तौर पर हिंदी ही उसे हम पकड़ाते हैं और हिंदी सिखाते हैं जब कलम पकड़ता है जब सिलेट पे कलम से लिखाता माँ उसपे लिखाता अ अ अनार का आ आम का इ इमली का या ई ईख का तो इस प्रकार से उसको हिंदी भाषा से ही उसके जीवन की प्रारंभिक शिक्षा का हम नींव डालते हैं और जब ये ऐसी नींव डलेगी तो यक़ीन मानिए कि बच्चा धीरे धीरे वो शब्दों से उन अक्षरों से शब्द बनाएगा शब्द से वाक्य बनाएगा और वाक्य रचना करते करते धीरे धीरे वो बड़ी बड़ी चीज़ें सीखेगा तो हिंदी में व्याकरण व्याकरण सम्मत अलंकार रस धीरे धीरे धीरे हिंदी बच्चा जब प्रारंभिक तौर से शुरू होता है और जब वो जब वो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करता है फिर वो माध्यमिक जाता है जब वो फिर हाई स्तर पे जाता है तो हिंदी के अलग अलग विभागों से अलग अलग व्याकरण व्याकरण सम्मत सीखकर अपने आप को तैयार करता है और गुरू उसकी सहायता करते हैं तो इस प्रकार से हिंदी भाषा पढ़ने में लिखने में भी आसान होती है और उसको समझाने में और समझने में आसान होती हे और अपनी और चूँकि हमारे घर में भी हम इस उपयोग करते हें तो हमारा हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है और हम अपनी बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं सीख सकते हैं और हमारी हिंदी भाषा से हमें आगे बढ़ने में सहायता भी बहुत मिलती है और यक़ीन से हिंदी हमारी मातृभाषा है हमारी राष्ट्रीय भाषा है तब उसपे गौरव भी है और हमारा अभिमान भी है